हेलो मेरी बात ओला ड्रायवर से हो रही है मेको अभी आपने सदर से इस्टेशन पहुँचाया था आप सदर देरी से पहुंचे थे इसलिए मेरी ट्रेन चूक गई तो आप वापस इस्टेशन आइए और मेरे को सदर पर वापस छोड़कर आइए क्योंकि आप देरी से पहुंचे थे इसलिए मेरी ट्रेन चूक गई और आपको आप मेरे पूरे के पूरे पैसे भी वापस करिए क्योंकि आप कि गलती थी कि आप देरी से पहुंचे थे तो आप मुझे इस्टेशन लेने आइए मेरे को नहीं पता कि आप कहीं पर भी हो आप कितने भी दूर हो लेकिन मेरे को आप लेने आइए आप ही मुझे सदर तक छोड़के आएंगे क्योंकि आपके ही कारण मेरी जो ट्रेन है वो छूटी है तो फिर आप आइए ही आइए मैं कुछ नहीं जानती